मेरी पसंदीदा लेखक तो वेसे कई सारे है सुभद्रा कुमारी चौहान ओर तुलसी दास ओर ऐसे कई सारे हैं जिनका मैं कई सारी कविताएँ कई सारी कहानियाँ मैंने इनकी पढ़ी है सुभद्रा कुमारी चौहान की मुझे झांसी की रानी वाली अच्छी लगती है उन्होंने उस तरीके से और भी चीज़ें लिखी हैं मुंशी प्रेमचंद हो गए उनकी भी कई सारी कविताएँ और कहानियां मुझे काफ़ी पसंद आई हैं ये सभी लोग बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखते हैं ये मेरे बहुत अच्छे लेखक है बचपन से ही मैंने इनकी कई सारी लेख कविताऍं ओर लेखक ऐसे मतलब जो भी इन्होंने लिखा है वो सभी चीज़ें मैंने इनकी पढ़ी है और अभी भी पढ़ती हूँ क्योंकि मेरा इस्कूल में बारवीं तक मैंने इन्हीं की सारी कविताएं पढ़ी और फिर अभी कॉलेज में भी मेरा जो हिन्दी लिट्रेचर का जो सब्जेक्ट है उसपे भी मैंने ये पढाई करी हे तो मुझे काफ़ी पसंद है और मैं मुझे ये सारे लेखक बहुत अच्छे लगे उनकी कविताएँ और रचनाओं के बारे में मैं सबको बताती भी हूँ कि सभी लोग इनको पढ़ें